आमची कम्युनिटी भितर अशें खूब अशें ग्रुप्स आतां आमी तयार केल्यात अशे फुगड्यांची ग्रुप मागीर मांड्या मांड हे मांड नाचोवप अशें एक एक आमी ग्रुप्स केल्यात सो आमी ते आतां ग्रुप्स तेंकां एनकरेज करपा जाय न्ही आतां ग्रुप्स जाल केलेंत म्हूण जायना फुगड्याचो एक ग्रूप केला आनी ते ग्रूप आतां दुसरी कडेन पावपा जाय न्ही आपलें सादरीकरण करपाक सो तेजे खातीर ग्रूप केला आनी घराकूच बसली म्हण जायना तेका कांय म्हत्व ना सो आतां आतां कशें आसता की चवथी कडेन म्हण चवथी कडेन फुगड्यांचें कोम्पिटिशन धालामांडार फुगड्यांचें कोंपिटिशन जावं लोकोत्सव जाता त्या लोकोत्सवा भितर कोण आपल्यालो मांड मांडो घेवन वयता कोण देखणी घेवन वयता कोण दिवल्याची डांस घेवन वयता कोण टिपरी डांस व्हरता कोण फुगडी व्हरता कोण दिंडी व्हरता जेका करून लोक आमची एकामेकां आमी एकदांची ते ग्रूप घेवन खंयच्या कॉम्पिटिशनाक गेलीं म्हणटगीर थंय गेलीं म्हणटगीर आमकां एक तें प्रोत्साहन मेळटा आनीक आमकां खुबश्या खुबश्या गांवच्या लोकां कडेन आमचो संपर्क येता जे आमी घरा बसून आमकां तो कोणाचो संपर्क आमी येयना सो अशें भायर गेली म्हणटगीर आमकां जर लोकां भितर आमकां आमी संपर्कां येतात आनी अशें लोकां कडेन उलोवप बाबा आमी डांस ड्कोलमा़ रतात बाबा दुसरो ग्रूप कसो डांस करता तितू भितर आमकां आमचें कितें चुकलां जाल्यार तेंचे कडल्यान आमकां शिकपाक मेळटा तेंचे कितें कोणाक अशें एकामेकां कडल्यान आमकां एकामेकां कडल्यान चुक चुका बी कितें जाली जाल्यार आमी एकामेकां कडल्यान तें शिकपाक शकतात अशें कॉम्पिटिशनांनी बीन गेलें म्हणटगीर आतां हांव शिगम्याक शिगम्या कडेन आनी कितलेशेच मेळ रोमटा मेळ म्हण गोफ गोफ एक उरला गोफ अशें भरपूर अशें धनगर नृत्य तेंचे नृत्य आसता घोडेमोडणी आसता अशें तें शिगम्या दिसांनी तरेकवार आमकां कॉम्पिटिशनांनी तरेवार लोक येतात भाग घेवपाक ते आमकां पळोवपाक तेंची सादरीकरण आमकां पळोवपाक मेळटा आनी अशें कॉम्पिटिशनांनी वचून वचून आमी आमचे भितर जें किदें कमतरता आसा जी किदें आमचें भितर कितें कमीपणां आसा जें आमी करूं आमकां तें कळना कशें करप तें तेंका लोकां जे बाकीचे ग्रूप येतात तेंची सादरीकरण पोवन आमी आमची चुको सुदारपाक शकता